भारत में घुमणु लाइ जाम तरीक़ा आहिनि पर माण्हू बसूं ट्रेनूं रिक्शाऊं ऐं पंधि वधीक पसंदि कंदा आहिनि शहर में माण्हू जॉब स्कूल कम ते वञणु लाइ मैट्रो वधीक पसंदि कंदा आहिनि ऐं अॼकल्ह त ऐप बि निकिता आहिनि जंहिंमें रिक्शा कैब ऐं पंहिंजे पसंदि जी राइड बुक करे था सघनि ऐं आमतौर ते मुश्किलूं में बि जाम ईंदियूं आहिनि जीअं ट्राफ़िक जे वज़ह सां थी वेंदा आहिनि ऐं घुमणु लाइ बि एॾी व्यवस्थाऊं कोन्हनि ऐं आख़िरी में घुमणु लाइ बि एॾी व्यवस्थाऊं कोन्हनि त माण्हू परे वञणो हुजे त हिकु गॾ न वञी सघे थोरे थोरे स्टॉप ते असांखे गाॾी बदिलिणी थी पए त एॾी हीअ हीअ सभु तकलीफ़ बि ईंदियूं आहिनि ऐं वधीक में मायूनि खे मायूनि जी सुरक्षा लाइ बि चिंता हूंदी आहे की सुठी तरहां सां वञे पोहचे हीअ सभु तकलीफ़ बि थींदियूं आहिनि ऐं गाॾीयुनि जे धूंए जी वज़ह सां बि हवा में जाम प्रदूषण थींदो आहे हा त इन सभु तकलीफ़ुनि खे परे करणु लाइ असांखे इन सभु तकलीफ़ुनि खे जांचणो पवंदो पोइ असां हिनमें सुधारु करे था सघूं जीअं माण्हुनि खे ॻाडीयुनि खे छॾे करे साईकिलूनि हलाइणी घुरिजे असांजी साईकिल खे थोरो प्रमोट करणो जीअं इन्हनि हिनखां ॿ फ़ाइदा आइन माण्हुनि जी सेहत बि सुठी रहे ऐं हवा में प्रदूषण बि न थे त हिन सभु तकलीफ़ुनि खे असां जांचे करे सुधारे था सघूं ऐं इन सभु कोशिशुनि सां असां अहिड़ी तकलीफ़ुनि में बि राहत मिली थी सघे